हेलो पूर्वी ट्रेवेल एजेंछी जी जी मैं पृथ्वी बात कर रही हूँ मैं इंदौर से हूँ और सर मुझे है ना अपने दोस्तों के साथ ओंकालेश्वर जाना है घूमने के लिए हम सात लोग हैं तो उसमें हमें है ना आप के यहाँ से सेबन सीटर कार बुक करनी थी तो हो जाएगा क्या जी अगर हमें तवेरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा

जी ये हमें हैं ना तीन दिन के लिए चाहिए है तो मैं सोच रही थी कि अगर हमें तीन तारीख़ को मिल जाती है तो तीन से छः तक के लिए हमें चाहिए

ठीक है और क्या बोल रहे इसका चार्ज क्या लगेगा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है और ड्रायभर तो अच्छा होगा ना मतलब ऐसे ड्रिंक वग़ैरह तो नहीं करता ना उसके पास ठीक है तो मैम हमें ऐसी गाड़ी भेजिएगा जिसके पूरे डौकूमेन्टस कंप्लीट हों क्योंकि उसमें टोल टैक्स वग़ैरह भी पड़ेगा रास्ते म चैकिंग वग़ैरह भी चल रही है अभी

जी जी जी ठीक है मैम ठीक है तो आप मुझे वो और ड्रायवर जब भी आपका फाइनल हो जाए तो आप मुझे उसकी डिटेल्स भेज दीजिएगा ताकी मैं उसे कौन्टैक्ट कर पाऊँ ठीक है और मुझे आप कार का भी कन्फ़ौम कर दीजिएगा है ना क्योंकि हमें सुबह सुबह पाँच बजे चाहिए ठीक है औके थैंक यू सो मच्च मैम